नमस्ते दीदी आप ऑटो ड्राइवर हैं हाँ तो हमको बनारस पूरा घूमना है देखिए हम लोग चार पाँच लोग हैं तो हम लोगों को पाँच दिन में पाँच जगह बनारस घूमना है तो पर डे का आप कितना चार्ज लेती हैं छः सौ अगर शाम को लेट होती है तो शाम को चार्ज इस्ट्रा है कि उसी छः सौ में ही है कितने बजे के बाद मान लीजिए हम अच्छा मान लीजिए हम अट्ठाईस तारीख को अट्ठाईस जनवरी को जाएँगे पहले वहाँ विश्वनाथ तो बिस हम बनारस मूल निवासी बनारस के रहने वाले हैं मेरी फैमली पूरी चाहती है कि हम एक साथ सब लोग पूरे बनारस में जितने अच्छे प्लेस हैं एक एक दिन करके सभी प्लेस पर घूमना है तो पै हाँ तो पहले हाँ क्या कह रही हैं हाँ तो खाना सुबह हम हम लोग नाश्ता करके अपना निकलेंगे बीच में घूमते हुए जहाँ जिस होटर में बोल लेंगे उस होटल के पास आकर के रुकिएगा हम पूरे परिवार के साथ खाना खा लेंगे तो तो पहले सोचा जा रहा है कि विश्वनाथ मंदिर दर्शन किया जाएगा हम लोग

हाँ छः लोग हो गए हो गए मान लीजिए तो अट्ठाईस को हम विश्वनाथ जाएँगे फिर उन्तीस फरवरी को हम जाएँगे ओमराह में एक ठो सर्वेद मंदिर करके नई मंदिर बनी है वहाँ हमको जाना है क्योंकि वह इस टाइम उस मंदिर का ज़्यादा क्रेज है सभी लोग वहाँ जाना पसंद कर रहे हैं तो वहाँ जाएँगे उन्तीस तारीख को पूरे परिवार के साथ तो आप उन्तीस को जाई आपको उन्तीस को भी चलना है मान ली एक तरह से समझ लीजिए की दिनार रिजर्व टेंपू मुझको चाहिए आपका उसके बाद हम एक दिन सारनाथ जाएँगे सारनाथ भी घूमने को एक दिन हमको बी एच यू घूमना है और सुनने में आया कि अस्सी घाट भी इस टाइम बहुत अच्छा है तो हमको एक दिन अस्सी घाट में भी जाना है

आप मेरे घर सुबह में कब तक पहुँच जाएँगी उस हिसाब से हम अपने परिवार वालों को रेडी होने के लिए बोलेंगे उस हिसाब से निकलेंगे हम लोग घर से तो जब कहिए हम नहीं ड्रिंक उरिंक कोई अथुवा ऐसी नहीं है ड्रिंक कोई नहीं करेगा आपके गाड़ी में